योग जो जनम त पंहिंजे भारत मुल्क में ई थियो आहे त हिते घणेई योग जा गुरू आहिनि जेके योग कराईंदा आहिनि माण्हुनि खे ऐं उन्हनि जे त मां घणेई एतिरा नाला आहिनि त उहो त खणणु संभव कोन्हे पर हाणे हिन ज़माने में जंहिं योग खे सभिनि खां वधीक प्रचलित कयो जंहिंखें जंहिंजे करे रीबर्थ थियो आहे योग जो त सभिनि खां वॾो नालो जेको मूंखे यादि ईंदो आहे उहो बाबा रामदेव जो नालो यादि ईंदो आहे त उन्हनि जी जेकी सांस वठण जी जेकी प्रक्रिया आहे अनुनोम विलोम आहे प्रणायम आहे हीअ ई जेको ॿुधाइनि त हिन योग खे वरी प्रसिद्ध करे लाथईं जेको योग इंडिया में धीरे धीरे माण्हू भुलिजनि पिया त बाबा रामदेव हिकु विरोफ वरी यादि ॾियारे छॾी माण्हुनि खे की हा भई योग शइ थींदी आहे ऐं भई हिन खां पहिरीं चङा प्रयास श्री श्री रवि शंकर जी ॾाढे सुठे नमूने कयां आहिनि ऐं ॾाढो सफल बि उहे थिया करण में त उन्हनि जेकी ध्यान जी विधि सोहम ध्यानु जेको आहे उहो मां ख़ुदि ॾाढी प्रेक्टिस कई उन ध्यान जी त त हू ध्यानु ॾाढो हिन जो फेमस थियो ऐं माण्हू ॾाढो सराहनीय ॿुधायो जेको श्री श्री रवि शंकर जी जो आहे त सोहम ध्यानु विधि आहे हाणे जेके ब्रह्मकुमारीज़ वारा आहिनि उहे राज योग विधि करे ॿुधाईंदा आहिनि त सभिनि में कुझु कुझु परिवर्तन आहे पंहिंजे कमु करण जो ऐं योग कराइण जो थोरो थोरो परिवर्तन आहे ऐं जेके असांजा सदगुरू आहिनि मतिलब की जगी वासुदेव महाराज आहिनि जगी वासुदेव जी त हीउ बि चङा हिन जा योग जा मेथर्ड्स आहिनि जेके उहो पंहिंजे शिष्यनि खे कराईंदा आहिनि ऐं हीअ त मां जेके ॾिठा आहिनि थोरा थोरो कयां आहिनि बाक़ी हिन जे अलावा महेश योगी जी आहिनि ऐं उहो घणी आहिनि जेके योग कराईंदा आहिनि त हीउ जेके माण्हू आहिनि हीउ क्यूंकि ख़ुदि स्वस्थ रहंदा आहिनि ऐं माण्हुनि खे स्वस्थ ॾियण जी प्रेणा ॾींदा आहिनि त ऐं सुबुह जो असां योग कंदा आहियूं असां बि प्रेरित थी वेंदा आहियूं सॼे ॾींहुं जी एनर्जी मिलंदी आहे मिली वेंदी आहे इन सां असांखे